हैलो महाराज केह् हाल ऐ ओह् रेता चाहिदा कम्म लाए दा घर आहो ते रेता चाहिदा हा ट्राली हां अज्ज गै भेजी ओड़ो मिस्त्री बेह्ले बैठे दे अच्छा आहो ते रेता क्रैशर आह्ला लेई आह्नगे जां तरनाही आह्ला क्रैशर आह्ला मुट्टा बड़ा ऐं मत शैल होना रेता ओह् दिक्खेओ मिट्टी निं होनी चाहिदी रेते बिच्च ठीक ऐ मिस्तरी रड़ांदा शामीं भेजी ओड़ेओ रेतै दी ट्राली हां पंज बजे तगर भेजी ओड़ेओ शामीं कोई निं कोशिश करेओ कि जल्दी आई जाओ कोई चार बजे तगर गै पजाई ओड़ेओ ठीक